آج ہندوستان میں سب سے زیادہ چند اور اہم ترین جو چیلنج ہیں وہ زیادہ پانی نہ آنے کا بن گیا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں لوگوں کے یہاں پانی نہیں آتا ہے دو دو دن لوگ پانی کے لیے پریشان رہتے ہیں اور پینے کا پانی نہیں ہوتا ہے لوگوں کو باہر لائنوں میں لگ کر جا کر پینے کا پانی بھرنا پڑتا ہے جس سے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے پانی نہیں آتا تو کھانا بھی نہیں بن پاتا ہے اور ایسے ہی رہتے ہیں جب پانی نہیں آتا تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں نہانے سے کپڑے دھونے سے گھر کے سب کام پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور پانی کی پانی کی پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں آج ہندوستان میں سب سے بڑا چیلنج ہے پانی نہ آنے کا اور حکومت ان سے بالکل نہیں نمٹ رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے پانی کے لیے سب کچھ ہمیں جھیلنا پڑتا ہے دو دو دن تک پانی تین تین دن تک پانی نہیں آتا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں ہوتا کھانا بنانے کے لیے پانی نہیں ہوتا کپڑے دھونے کے لیے پانی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں جب پانی نہیں آتا تو جب پانی آتا ہے تو سب کچھ کام جبھی ہوتے ہیں اور اگر کچھ زیادہ جلدی اور ضروری کام ہوتا ہے پینے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے باہر جا کر اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں چھوٹے بچے گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں بڑے جو بزرگ گھر کے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں پانی کے بنا پانی کے بنا تو کچھ کام ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے بالکل حکومت ان سے کچھ کر ہی نہیں پا رہی ہے پانی کے لیے